میرا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے اور میں اکثر فٹ بال کھیلتا ہوں فٹ بال کھیلنے میں اپنے دوستوں بھائیوں یا ساتھیوں کے ساتھ آرٹیفیشیل ٹرف پر جاتا ہوں یہ ایک خاص طور پر فٹ بال کے لیے بنایا ہوا میدان ہوتا ہے جہاں نقلی گھاس لگی ہوتی ہے جس پر گرنے یا پھسلنے سے چوٹ نہیں آتی اور کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے کھیلنا آسان ہو جاتا ہے اس میدان کو اس ٹرف کو کچھ رقم دے کر بک کیا جاتا ہے جس کے بعد ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ کھلاڑی وہاں کھیل سکتے ہیں فٹ بال کھیلنے کے لیے ایسے میدان کے علاوہ گھر کے پاس کے بھی کچھ میدان ہے جہاں میں جاتا ہوں اور یہاں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ فٹ بال کے علاوہ بھی دوسرے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں جس سے کھیلنے کی جگہ کم ملتی ہے فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جس کے لیے بہت زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے دلی میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں فٹ بال کھیلنے کی جگہیں آسانی سے فراہم نہیں ہو پاتی ہیں